फ़ेसबुक ते असांखे काफ़ी जानकारियूं मिलदियूं आहिनि काफ़ी पोस्ट अहिड़ी मिलदियूं आहिनि जंहिंसां की समाज जी जानकारी मिलदी आहे असां बि सामाजिक ठहिण लाइ काफ़ी पोस्ट फ़ेसबुक ते कंदा रहंदा आहियूं जनजीवन जो बि काफ़ी रोज कोई जेके बि घटनाऊं थियनि थियूं हुननि जी जानकारी फ़ेसबुक सां असांखे मिलन थी पियूं